हमको तो वैसे देखा ही जाए तो मछलियाँ सबसे ज़्यादा पसंद तो नहीं थी लेकिन क्योंकि हम हिंदू हैं तो हम मछलियाँ पसंद नहीं करते थे और हम उन मछलियों को पकड़ने के बाद में हम इनको सिर्फ़ इनके साथ खेला करते थे और हम उनका भोजन नहीं करते थे तो ना कभी हमने मछलियाँ खाईं हैं और ना ही समान रूप से हमको ये खाने में पसंद हैं